ہلو سر کیا آپ ٹیلر فواد بول رہے ہیں جی وہ مجھے اور میرے لڑکے کا کپڑا سلوانا تھا سر تو تو کتنا میٹر کپڑا لگے گا اس میں ارے سر میں بھی جانتا ہوں میں بھی سلواتا ہوں اتنا تھوری لگے گا بارہ میٹر کپڑا کہاں لگے گا سر بڑھ وڑھ نہیں جائے گا میں جانتا ہوں میرے مجھے پانچ میٹر لگتا ہے اور میرے لڑکے کو تین میٹر لگتا ہے ہاں ٹھیک ہے میں آٹھ میٹر اگر آپ کو بھی چاہیے تو سر دو میٹر آپ کو بھی دے دوں گا اس میں کوئی دقت نہیں ہے ہاں ٹھیک ہے سر پھر میں آپ جی جی جی جی جی جی جی جی میں نے کال کیا تھا تو شاید آپ نے ریسیو نہیں کیا یا کوئی مجھے یاد نہیں ہے سر تو میرا کپڑا کب تک سل جائے گا سر

سر مجھے تین دن کے اندر چاہیے کتنا پیسہ لگے گا وہ بتائیے دونوں کپڑے کا بتائیے کتنا پیسہ لگے گا بچہ تو ہمارا وہی کوئی آٹھ نو سال کا ہے تو دونوں ملا کے کتنا پیسہ ہوا ٹھیک ہے سر پیسہ لے لیجیے وہ کوئی ٹینشن نہیں ہے میرے لیکن وہ کپڑا مجھے ٹائم پہ چاہیے اوکے سر پھر میں آتا ہوں کل آپ کا دکان کدھر ہے اوکے اوکے ٹھیک ہے میں بھی ایٹوا سے ہوں تو آتا ہوں میں ہاں ٹھیک ہے اوکے سر تھینک